हलो जी मैं राजस्थान से बोल रही हूँ गुंजन शर्मा जी तो मेरे को क्या है किसी की शिकायत करनी है जो मेरे ड्राइवर भईया है न वो कोविड का समय चल रहा है तो उनको इस वक्त मास्क पहनना चाहिए पर वो जो है मास्क पहनते ही नहीं हैं वो उनकी जो सीटें है वो बहुत ही ज़्यादा गन्दी हो रखी हैं वहाँ पर अगर कोई बैठेगा तो उनको बीमारी हो सकती है और उनके जो अस्वच्छ कैब है तो ये बहुत गलत है इसलिए आप सुधार कीजिये उनमें और ड्राईवर को मास्क पहनने के लिए क्योंकि कोविड चल रहा है इस वक्त तो कोविड मैं अगर वो माक्स नहीं पहनेंगे तो इसमे हमारा कोई नुकसान नही हो रहा नुकसान हो रहा है तो सिर्फ उनका हो रहा है और अगर वो माक्स पहन लेंगे तो इसमें हमारा भी कोई फायदा नही होगा फायदा होगा तो उनका होगा तो हम उनके फायदे के लिए ही बोल रहें हैं कि उनको माक्स पहनने के लिए कहें आप